जेना एगो सैमसंगके चार्जर जैसे हमे खरीदलियै खरीदलियै ने तऽ ओ जेना मोबाइल अगर हम चार्जर करय छियै ने

ई ई चार्जर कंपनी ई सैमसंग कंपनीके जे चार्जर छै ई बहुत अच्छा होइ छै एक खरदलियै से गेलय हन खराब भए खराब होइ गेलय ने तऽ ऐसे मन छै की एगो आओर वएह कंपनीके जे छै ने से एगो औरो चार्जर खरीदियै की मतलब जल्दी जल्दी वैसे चार्ज मोबाइल उठाय लै छै आओर चार्ज भी होइ जाइ छै जेना होलय अगर पाँच मिनट चार्जर लागल रहल तऽ होइ गेल दू पाँच मिनट जैसे लगल रहल तऽ दस पोईंट पन्द्रह पोईंट तुरन्त बहुत जल्दी जल्दी उठाय लेलक अइसे मे होइ छै ने की अगर नहि भी लाइनके साधन रहय छै तऽ पाँच मिनट अगर लगाइयौ देलहुँ तऽ ओइसँ मोबाइल जल्दी चार्ज होइ गेल